मां साक्षी मां स्वामी विवेकानंद हाईस्कूल मां पढ़ियल आहियां मां सिंधी स्वामी स्कूल में ई सिखी असांखे पंजे दर्जे खां वठी करे ॿारहें दर्जे ताईं सिंधी सेखारियो वेंदो आहे पंजे ऐं छहें दर्जे में असांखे जामु बेसिक्स सिंधी जा अख़र सेखारिया विया हुआ उन खां पोइ असांखे धीरे धीरे करे सिंधी सेखारियो वियो मां सिंधी स्कूल में ई सिखयमि ऐं मुंहिंजो मात्र ऐं मुंहिंजी मात्र भाषा बि सिंधी आहे त घर में बि मां सभिनीनि सां सिंधी में ॻाल्हाईंदी आहियां मूंखे सिंधी इहा भाषा जामु वणंदी आहे छो त इहा भाषा जामु शांति आहे इहा भाषा में मूंखे जामु कुझु सिखणु मिले थो सिंधी भाषा जामु पुरानी भाषा आहे ईअं चयो वियो आहिनि ऐं मां सिंधी भाषा अञां बि सिखणु चाहियां थी मुंहिंजो सिंधी भाषा जो अनुभव जामु सुठो आहे छो त मां सभिनीनि खां सिंधी में ॻाल्हायां थी ऐं नंढनि वॾनि खे ऐं वॾनि खां बि मां सिंधी में ॻाल्हायां थी ऐं उन्हनि उन्हनि खे बि जामु सुठो थो लॻे छो त नंढा नंढा नंढा ॿार सिंधी सिखनि था पंहिंजी मात्र भाषा सिखनि था असां सभिनीनि खे पंहिंजी मात्र भाषा ते गर्व हुजणु घुरिजे ऐं मूंखे बि मुंहिंजी मात्र भाषा ते जामु गर्व आहे